हलो जय झूलेलाल भाउ तव्हां सां अर्ज़ु हिकिड़ो मौसम ॾाढो ख़राबु आहे रोटी जी ज़रूरत आहे महिमान आयल आहिनि बुख लॻी आहे उन्हनि खे न बारिश त ॾाढी थी पए कीचड़ आहे चारो तरफ लाइट बि गोल आहे न अची त न पाईंदासीं तव्हां कष्ट कजो रोटी पहुचाइण जो मूंखे खपे ॿ पालक पनीर ॾह रोटियूं ॿ चांवर प्लेट ॿ दाल पंज पापड़ हा हलंदा हलंदा हा हा पकौड़ा सन्हा पकौड़ा आहे बिहनि जी भाॼी हिकु हा हा हा तव्हां केतिरी देरि में मोकिले सघंदव थोरो जल्दी कजो हा हा हा हा हा

त मां पेमेंट मां ओॾी ओॾीमहिल ई करे छॾींदासीं तव्हां खे पेमेंट हा हा ॾाढी कीचड़ ॾाढी कीचड़ आहे न थी पाईंदो हा तव्हां जो हा शुखुरु आहे हा स्टार रेसोरेंट हम्म हा शुखुरु शुखुरु मालिक जो शुखुरु हा धन्यवाद